یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے ہم سب اردو بولنے اور اردو زبان سے محبت رکھنے والوں کے لیے کہ ہم کو اس زبان کی تاریخ سے کم و بیش واقفیت رکھنی چاہیے اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کا کہاں کس طرح پیدا ہوئی اس زبان نے صدیوں اور سالوں کے اس سفر کو کیسے طے کیا کن کن مراحل سے گذری یہ وقت کے ساتھ کیسے ابھری اور ترقی کرتے ہوئے آج بام عروج پر کیسے جلوہ افروز ہوئی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ زبان اچانک سے پیدا نہیں ہو گئی بلکہ ہندوستان کے مختلف دور کی مختلف زبانوں سے اس کا خمیر تیار ہوا ہندوستان میں مختلف عرصہ میں مختلف زبانوں نے قدم جمایا کبھی سنسکرت نے تو کبھی فارسی نے اپنا سکہ جمایا لیکن یہ تمام زبانوں کی موجودگی میں ایک کمی سی تھی کوئی سنسکرت جانتا تھا تو یہ فارسی نہیں جانتا تھا جو فارسی جانتا تھا وہ سنسکرت نہیں جانتا تھا دیگر زبانیں بھی رائج تھیں جیسے ہندی عربی ترکی وغیرہ جب یہ تمام زبانیں ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوئیں تو ان کے امتزاج اور ان کے آپس کے میل میلاپ سے آہستہ آہستہ ایک نئی زبان وجود میں آئی جیسے جسے الگ الگ موقعے پر الگ الگ نام دیا گیا کبھی ہندی تو کبھی ہندوستانی تو کبھی ریختہ کے نام سے یاد کی گئی اور اب وہ پورے ملک میں اردو کے نام سے جانی جاتی ہے اس وقت اردو پڑوسی ملک پاکستان کی آفیشیل زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں دوسری سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے ریختہ فاؤنڈیشن کے قیام کے بعد اردو زبان نے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی اپنا سکہ جما لیا ہندوستان اور ریختہ نے انٹرنیٹ کی دنیا کے باشندوں تک اردو کو بہترین انداز میں پہنچا کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا مشہور شاعر داغ دہلوی نے بجا فرمایا اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے